चारि जनवरी उणवीह सौ सतर छवीह मेय उणवीह सौ नवे वीह अप्रैल उणवीह सौ एकानवे टीह नवम्बर ॿ हज़ार उणवीह टेवीह जून ॿ हज़ार एकवीह